म्हाजी पिळगी आसा ती मध्यम पिळगी आसा मध्यम पिळगीन कशें आसा आम आमकां आमच्या आवय बापायन त्रास काडल्या ते आमी पळयल्या तेन्ना मातशे ते सादे सम्यगतीन सम्मगतीन आसली तेंका शेता भाटान वचप तेंचे मेन काम आसलें आनी तेतून आपल्या भुरग्यां बाळांचे पोट भरप इतले तांकां खबर आसली पयसो एकठांय उबारप नासलो मध्यम वर्गीय लोकांनी तरी आपले जेवणा पुरतें करप आतां कितें जालां आमी आता नोकरेक लागले आनी आता आमकां आमकां मातशें जग जसो जसो फुडें वयता तसो तसो आमी त्या जगा बरोबर चल्लेले आसा हे आमच्या आदल्या पिळगेक खबर नासले आता आमच्या भुरग्यांक कितें जाला तेंका ऍडवान्स जाय ऍडवान्स इतलें जालां आता धाकटो भुरगो हातीन एक एक देड वर्साचो भुरगो मोबायल इतलो हाताळटा तो आमकां खबर ना आमच्या तर जाणट्यांक खबरूच नासलें आताची पिळगी अशी आसा की फुडें कितली फास्ट जातली हें हांव सुद्दां सांगपाक शकना कित्याक एक तर त्या पिळगेचेर आसा ती आताची पिळगी तर एकदम फास्ट जाल्या आता भुरग्यांक आयटी म्हण आनी खूब खूब स्किमी म्हणजे शिक्षण आसा त्या शिक्षणाच्या दरम्यान भुरगीं आता खूब फास्ट जाल्ली आसा आतां जगूय फास्ट जाल्लो हा आनी म्हाका दिसना कितें आमी आता फाटीं रावचे कशें आमी आतां आमच्या अमेरिकेच्या पर्य कडे पावपाची शर्यत करपाक जाय की आमी फाटलो लोक ते आमकां खावंक शकतले सगळ्याकचे हांव कांय म्हणना हांव कांय म्हणना हांव आताच्या पिळगेक कांय म्हणुंकूय शकना तुमी मातशे सवकास चला सवकास चला ना जगा बरोबर मॅच करपाक आमकां आमच्या आताच्या पिळगेक सपोर्ट दिवचोच पडटलो कित्याक आदली पयश्यांक वेल्यू नासलो माणुसकीक वेल्यू आसलो आताच्या मध्यम गतीक पयश्यांक मातसो हा माणुसकीक आसा फुडें सगळो पयसोच जाय पडटलो कितेंय घेतलो पयशेच पयशे जाय पडटले भुरग्यांनी आपलें आयूश्य म्हणजे आपली उदरगत करपाक हे नवे पिळग पिळगे बरोबर आमकांय वचचें पडटलें कित्याक तांकां ते त्रास बी सोंसपाची तितली गरज आसची ना की आताच्या पिळगेक जशें काम तसो पयसो आसा आदी तशें नासले आदी थोडें काम खूब काम थोडे पयशे मदी मदी केले तितलेच काम तितलेच पयशे आताचे कितें थोडें काम सुबेज पयशे आनी ते प्रमाणान आमकां वागचे पडटले बरें